हम भारत के निवासी और हमारे यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है हमारे अधिकतर लोग हिंदी बोलते भी हैं समझते भी हैं बाहर से आने वाले विदेशी लोग भी हिंदी भाषा में कुछ कोशिश करते हैं जिससे उनकी भाषा हम भी समझ सके वो भी हमारी भाषा समझ सके हिंदी एक सामान्य भाषा है कोई बहुत कठिन भाषा नहीं है अगर बात करें तो किसी से भी आसानी से कम्युनिकेशन किया जा सकता है हमारी सांस्कृतिक भाषा है जिससे हमारे त्यौहारों और सभी चीजों में हम उसका उपयोग करते हैं वैसे हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी है लेकिन देश बड़ा है तो वहाँ अलग अलग भाषाएं भी हिंदी के साथ साथ फिर भी अधिकतर लोग हिंदी को मानते हैं समझते हैं हमारे यहाँ अधिकतर पढ़ाई हिंदी में होती है स्कूलों में भी पढ़ाई हिंदी में होती है बच्चे बूढ़े कोई भी हो हिंदी में बात करते हैं तो आसानी से उस चीज को समझ पाता है और वैसे भी जिस देश में आप रहते हो अगर वहाँ की जो भी मुख्य भाषा है अगर उसमें आप पढ़ाई करते हो या उसमें बातचीत करते हो तो मुझे लगता है कि उससे आप किसी भी व्यक्ति से आसानी से कनेक्ट हो सकते हो या उसको अपनी बात अच्छे से समझा सकते हो और पढ़ाई में भी अगर देखा जाए अगर हिंदी का उपयोग होता है तो कोई बुराई नहीं है क्या हमारे देश की मातृभाषा और हमें उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना भी चाहिए अगर हमारे आने वाली पीढ़ी अपने देश की मुख्य भाषा को ही नहीं समझेगी तो हमारे देश की सांस्कृतिक परम्परा अपने आप खत्म हो जाएगी इसलिए अगर किसी देश की सांस्कृतिक परम्परा या पुरानी रितियों को या किसी भी चीज को लंबे समय तक चला कर रखना है तो उसे अपनी मुख्य भाषा या मुख्य संस्कृति से जोड़े रखना है तो उसके लिए उस भाषा को सम्मान देना चाहिए सभी को देना चाहिए ऐसा नहीं कि कि पढ़ाई करने वालों को ही देना चाहिए सभी को देना चाहिए और सभी को अच्छे से उस भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए जिससे वो अच्छी तरीके से अपनी भाषा में बात करें लोगो को अपनी चीजे समझा सकें और आसानी से सामने वाला व्यक्ति उस भाषा में जो भी समझा रहा है वो समझ सके इसलिए मेरे हिसाब से हिंदी हमारे देश की बहुत अच्छी भाषा है और पूरी दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है